जी हाँ हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है परंतु मैं आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका संस्कृतिज्ञ धार्मिक महत्व अत्यधिक ज़्यादा है हमारे यहाँ पास में ही एक ज्वालामुखी माता का मंदिर है जहाँ पे हमेशा ही पर्यटक आते रहते हैं अपने यहाँ दूसरे राज्य से एवं देश विदेश से भी पर्यटक वहाँ माता रानी के दर्शन आया करते हैं इसका एक बहुत ही भी एवं मुख्य रूप से धार्मिक महत्व है जिसमें माता सती के अंगों का गिरा हुआ पाया जाना है जिसकी वजह से लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं हम दिन में वहाँ दो बार जाते हैं एवं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उस स्थान पे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज होते हैं और अगर से उसकी विशिष्ट बातें बताई जाए तो वहाँ लोग अपनी मानोकामना पूर्ण के लिए माता रानी से प्रार्थना करने आते हैं वहाँ पर नवरात्री के समय नौ दिन पूजा पाठ होना एवं माता रानी के नौ अलग अलग स्वरूपों का हवन करना ऐसे कई सारी विडंबनाएं एवं मान्यताऐं होती हैं